नमस्ते में तुसें गी अज्ज यात्रा बारे च सनागी कि मी कोह्दे कन्नै शैल लगदा ऐ जाने यात्रा उप्पर जाने आस्तै ओह् मेरी फैमिली ऐ जां मेरे किश दोस्त न फैमिली तां एह् क्योंकि में इद्धर पढ़नी होन्नी आं दूर ते फिर जेल्लै में अपनी फैमिली कन्नै रौज ते नेईं मिली पान्नी होनी आं ते में चाह्ङ कि में अपनी फैमिली कन्नै जां बचपन बिच जेल्लै साढ़े डैडी घर औंदे हे छुट्टी ते अस सारे जनें मेरे भ्रा मम्मी डैडी अस सब जनें घूमने गी जंदे हे ते कुतै कुतै जाना दूर दूर इन्ना मजा औंदा हा खासकर में अपनी मम्मी कन्नै मम्मी कन्नै बैठना गड्डी बिच उं'दे कन्नै निक्की निक्की गल्लां करनियां उ'नें बी निक्कियां निक्कियां गल्ला करनियां असें द'वें जनें बड़ा मजा औंदा हा उत्थै खााने पीने आह्लियां चीजां लेई जानियां घरै दा केईं बार रुट्टी लेई जानी बनाइयै ते उत्थै जाइयै केईं बारी असें खानी इक बारी अस गे हे इद्धर जम्मू बिच पौंदी कटरा वैश्नो देवी माता अस उत्थै गे निक्के होंदे दी गल्ल सनान्नी आं अ'ऊं उत्थै गे जेल्लै अस ते उत्थै पैह्लें अस जम्मू बिच्चें आए कटरै कटरै दा गे अस ते जान लगे ते इन्ने थक्की गे में मम्मी थक्की गे ते मेरे भ्रा जेहड़े ओह् चलन लगी पे डैडी आक्खन लगे पे तुसें गी केह् होई गेआ हून चलो ते मम्मी आक्खन लगे कि मेरे कोला नेईं चलोऐ दा है फिर डैडी आखदे कोई गल्ल नेईं चलो चलो इ'यां इ'यां अस चलदे चलदे बसोंदे बसोंदे अस पुज्जी गे ते असें ई माता दे दर्शन बड़े गै शैल होई गे उप्पर जाइयै भी असें उत्थै खाद्धी पीती रुट्टी ते उत्थै इक गुलशन ढाबा ऐ उत्थै असें कढ़ी बड़ी मश्हूर ऐ उत्थूं दी पकोड़ें आह्ली ओह् खाद्धी असें पकोड़े राजमांह् चौल खाद्धे जेहड़े बड़े गै मश्हूर न इत्थै जम्मू बिच खाइयै असें साढ़ा ढिड्ड गै भरोची गेआ भी अस आई उठी घरै गी इ'यां गै बड़े बारी जेल्लै डैडी साढ़े ओंदे हे घर अस जंदे हे जां डैडी नेईं बी औंदे अस भी बी जंदे हे कुतै चाचे ताएं कन्नै कोई कुतै जंदा हा अस भी बी चली पौंदे हे मतलब मजा औंदा हा उं'दे सभनें कन्नै जाने दा गै घरै आह्लें कन्नै जेहड़ी साढ़ा फैमिली होंदी ना ओह्दे कन्नै जाने दा किश मजा गै अलग होंदा ऐ खूब सारियां गल्ला करो मस्ती करो कोई चीज लैनी होवै ते ओह् मम्मी गी आक्खो मम्मी लेई दे ओह् लैनी ते जि'यां अगर गल्ल कीती जा अपने दोस्तें दी घूमने फिरने लेई ओह् ते अस बड़े बारी जन्ने आं क्योंकि जेल्लै अस स्कूलें दी पिकनिक गी जन्ने होन्ने आं कालेज दी पिकनिके गी जन्ने होन्ने आं बड़ा गै मजा औंदा ऐ गड्डी बिच बेही अस सारे जने रौला पाना ते खाने पीने आह्ली चीजां लेई लैनियां ते इक बार अस स्कूलै दी पिकनिक गे अस शिवखोड़ी में ते मेरा भ्रा द'में जने गे उत्थै अस जेल्लै गे ते इन्ना मजा कीता असें उत्थै खाने पीने आह्लियां चीजां चिप्सां कुरकुरे लेई ले फिर उत्थै जंदे गे अस इन्नी शैल दर्शन होए असें ई उत्थै बाबा जी दे फिर असें उत्थै लंग र शगंर खाद्धा लंगर बी खाद्धा जेह्ड़ी कन्नै रुट्टी लैती दी ही ओह् बी खाद्धे फुलके द'ऊं द'ऊं खाई पियै अस आई उठी ते जेहड़े साढ़े मैडम होर हे उ'नें असें गी केल्ले दित्ते दो दो ओह् बी खाद्धे असें और जेहड़ा दकानें दकाने पर चीजां थ्होंदियां हियां ओह् बी लेई लेइयां खाने लेई खाद्धियां पीतियां मजे कन्नै ते आई उठी अस घरै गी दोस्तें कन्नै जाने दा एह् फायदा होंदा ऐ कि जि'यां हून अस अगर जाह्गे दोस्तें कन्नै कुतै घूमने गी ते कि'यां अस गल्ला करने होन्ने आं अस निक्के होंदे हे कि'यां जंदे हे जरा बचपन बिच अस केह् किश करदे हे शरारतियां करदे हे अस किन्ना लड़दे खास कर अस जेल्लै जंदे हे गड्डियें बिच ते सीटै लेई लड़दे हे इस सीटै पर अ'ऊं बौह्ना ते उस सीटै पर तूं बो इस गल्ला रा बड़ी बारी साढ़ी जेह्ड़ी लड़ाई होंदी ही ते मजा बी बड़ा औंदा हा निक्की निक्की गल्लेें बिच इ'यां इन्ना शैल लगदा हा ना जेल्लै अस कुतै जंदे हे ते जेहड़ी मेरी लास्ट पिकनिक रेही साढ़ी स्कूलें दी ओह् अस इत्थै आए हे जम्मू बिच जेहड़ी कटरा दे जेहड़ी नौ देवियें घनसर बाबे सोलां पार जेहड़ी इक जगह् ऐ शैल ऐ उत्थै मंदर न उत्थै इक बड़ा गै शैल घूमने लेई बगीचा बगैरा ऐ और उत्थै न्होनै लेई जगह् बनी दियां मछलियां न उत्थै तलाऽ बिच बड़ा मजा औंदा ऐ जेल्लै अस आए ते सारें कोला पैह्लें अस गे नौ देवियें दोस्त सारे अस ते सारें जने पैह्लें असें दर्शन कीते माता दे निक्की नेही उत्थै गुफा ऐ गुफा बिच असें दर्शन कीते माता दे उत्थुआं फिर अस आए बाह्र ते फ्ही जेहड़े साढ़े सर हे स्कूलै दे प्रिंसिपल ओह् आक्खन लगे चलो हून अहें उत्थै चलने आं धनसर बाबा चलो उत्थै गे अस असें उत्थै शैल गै रुट्टी शुट्टी जेह्ड़ी सच्चें रुट्टी ते असें खाद्धी गै नेईं उत्थै बी असें दर्शन गै कीते बाबा जी दे उत्थुआं अस आए ते फिर असें गी भुक्ख बी बड़ी शैल ही लग्गी दी काह्ली पवै दी ही ढिड्डा बिच सर आक्खन लगे चलो हून इ'नें जागतें गी रुट्टी बी खलाई लैओ भी अस आए सोह्ला पार्क सोह्ला पार्क आनियै असें जेहड़ा लैते दे हे परांठे पूड़ियां बगैरा ओह् खाद्धियां असें दो दो त्रै त्रै चार जो बी ऐहा फिर असें उत्थै खेढेआ उत्थै जेहड़े इन्नी शैल मछलियां हियां पानी च ओह् दिक्खियां बड़ा शैल लग्गेआ उ'नें गी दिक्खियै मछली हियां पानी बिच ओह्दे बाद इत्थै मंदर हे किश कालका माता दा मंदर हा ते किश इत्थै गुफा ही इक निक्की नेही इक पंडत बैठे दे हे असें उनें गी पुच्छेआ भाई इत्थै केह्ड़ी जगह् ऐ केह् केह् उ'नें असें गी सारियां गल्ला सनाइयां भाई इत्थै एह्दी ए्हदी जगह् ऐ ते इ'यां इयां इत्थै बड़े सारे लोक जेहड़े इत्थै बाह्रा दा औंदे जि'यां मतलब में तुसें गी सनान्नी आं इत्थै रियासी बिच बड़े सारे जेहड़े टूरिस्ट लोक जेहड़े बाह्रा दा बी औंदे न इत्थै ओह् बी उत्थै आए दे होंदे न बड़ा मतलब इत्थै ओंदे न असें बी उत्थै खेढेआ खूढेआ ते अस बी उठी आए घरै गी बस्सा बिच बैठी ऐ ते जेल्लै बस्स इत्थै पुज्जी ते बस्सा च असें बुडकियां मारी मारियै नच्ची नच्ची गाने लाएदे गाने गाह्चै आंतक्षरियां जेहड़ी होंदिया न ओह् बी खेढियां असें ते सर होरें उ'आं असें गी किश नेईं आखेआ ओह्बी सोच्चै दे होङन बच्चे बचैरे कुतै कदें जंदे न पिकनिकै उ'नें गी हून केह् रोकां में बड़ा गै मजा आया असें गी मतलब उ'नें गी असें गी सारें कन्नै ते पसंद मिगी फैमिली ते दौस्तें दौनें कन्नै ऐ लेकिन अगर दिक्खेआ जा ते फैमिली कन्नै जैदा मजा औंदा ऐ घरै आह्लें कन्नै क्योंकि उं'दे कन्नै जैदा कोला जैदा टाइम सपैंड होई जंदा मम्मी कन्नै डैडी कन्नै अपने भ्रा भैनें कन्नै निक्कियां निक्कियां गल्लां बचपन दियां जेहड़ियां अस करने होन्ने आं केह् केह् शरारतां करदे हे केह् केह् नेईं हे करदे बड़ा गै मजा औंदा ऐ टाइम दा कोई पता गै नेईं लगदा ऐ उं'दे कन्नै हून ते अस हर संडे गी मतलब हून डैडी घर आई गेदे ते हून हर संडे गी कुतै ना कुतै साढ़ा जेहड़ा ऐ टूर होंदा गै ऐ घूमने फिरने दा कदें कुतै जा'रने कदें कुतै जा'रने